असांजे कटनी शहर में ॾाढा सारा बिज़निस आहिनि जंहिंमें मनिहार बिज़निस ईंदो आहे जूतनि जो बिज़निस ईंदो आहे कपिड़नि जो बिज़निस ईंदो आहे इलेक्ट्रॉनिक्स जो बिज़निस ईंदो आहे मुंहिंजा पापा त इलेक्ट्रॉनिक्स जो कमु कंदा आहिनि जंहिंमें ॾाढियूं वैराइटियूं हूंदियूं आहिनि जंहिंमें टेक्नोलॉजी बि ॾढियूं हूंदियूं आहिनि हुन में ईंदो आहे टॉर्च ईंदी आहे की चेन की रिंग कड़ा टॉयस वग़ैरह जो बि आहे रिंग वग़ैरह बि हूंदी आहे हुन में ॾाढी सारी वैराइटियूं हूंदियूं आहिनि और शालीमार मार्केट में आहे दुकानु ऐं मुंहिंजे चाचा जो त मोबाइल जो दुकानु अथनि जंहिंमें ॾाढी सारी वैराइटी हूंदी अथनि हो ॾाढी सारी मोबाइल विकिणंदा आहिनि अ ऑनलाइन घुराए करे पोइ ऑफलाइन विकणंदा आहिनि उन्हनि जो मार्जन बि ॾाढो हूंदो अथनि चार्जर जी बि ॾाढी विकिरी हूंदी अथनि जो अॼुकल्ह नवां नवां अची विया आहिनि पावर सेविंग चार्जर अल्ट्रा फास्ट चार्जर हो बि विकणंदा आहिनि हो असांजे कटनी शहर में अ हूंअं त चूने लाइ ॾाढो फेमस आहे हुन जो बि ॾाढो वॾो वारो कारोबारु आहे ऐं वॾा वॾा बिज़निस हूंदा इते वॾियूं कंपनियूं ख़ुली वयूं आहिनि त ऑनलाइन सभई घुराइण लॻा आहिनि चीजूं त हिन लाइ जो दुकानदारूं आहिनि दुकानदार आहिनि उन्हनि खे ॾाढी तंगी थी वई अथनि पर ॾाढा सारा लोग इअं बि आहिनि जो की दुकाननि मां वठणु चाहींदा आहिनि असांजे कटनी शहर में ॾाढियूं सारियूं वैराइटियूं आहिनि दुकाननि जी मेन मार्केट ॿ आहिनि जो की माधव नगर में आहे हिकिड़ी और हिकिड़ी सिटी में आहे त हुते हर चीज जी शॉ दुकानूं आहिनि जोकी उन में ॾाढी सारी वैराइटियूं मिलंदियूं आहिनि के चीज ज चीज जी बि कमी कान्हे